हमने अपनी तरफ़ से सिलाई बुनाई कढ़ाई नमूने सब बनाए हैं बस इन तकनीकों के से अपना सूट ऊट सब ड्रेस औ पेटीकोट ब्लाउज सूट सब अरे सूट सिलने में प्राब्लम होता था तो हम अपना मोबाइल पर देख कर अपना बनाते थे किसी से पूछ कर अपना बना कर रखते थे सीख कर बना कैसे कैसे तो वह सूट तैयार किए जोकि फिटिंग का बन गया सूट सिलने में में अपना स्वेटर भी बुनने में अच्छा लगता है जोकि स्वेटर अच्छा से हम बुन लेते हैं हम भी फ्राक ओराक सिलने में भी अच्छा लगता है जोकि छोटे बच्चों को पहनाने में अच्छा लगते हैं हम दीदी से मम्मी से सब लोग ब्लाउज ओलाउज देते हैं तो सिलते हैं तो अच्छे से फिटिंग का सिल लेते हैं तो उन सबको अच्छा लगता है कि हाँ फिटिंग का सिल हैं अब कैसे कैसे सूट नहीं आता था तो सूट का मोबाइल पर अपना करके यूटूब पर सीख कर बना दिए तो फिटिंग का वह सूट भी बन गया सबको अच्छा लगने लगा तो अपना सिल लेते हैं अपना सिलाई अच्छा से अब सिल लेते हैं